पहिरीं मुंहिंजे शरीर में ॾाढी सुस्ती हूंदी हुई इन जे करे मां धीरे धीरे योगा कयो योगा करणु चालू कयो उन खां पोइ डोड़णु चालू कयो डोड़ण खां पोइ मूंखे शरीर में ईअं लॻो त मां रोज़ु सुबुह जो उथी करे हिकु किलोमीटर ॾेढि किलोमीटर ॿ किलोमीटर डोड़ंदो रहियमि त मुंहिंजो शरीरु सुस्त र चुस्त बाइ क ताक़त अचणु लॻी ऐं मूंखे सुठो लॻणु लॻो इन जे करे मां रोज़ु सुबुह जो उथी करे पहिरीं चार पंज किलोमीटर डुकंदो आहियां ऐं उन खां पोइ प मुंहिंजे शरीर में पसीनो निकिरंदो आहे त मुंहिंजे अंदरि जी जेके बि बीमारियूं आहिनि धीरे धीरे ईअं लॻंदो आहे की मुंहिंजी नसियूं खुलनि पयूं ऐं मूंखे थोरो महिसूसु थींदो आहे त मुंहिंजो शरीर में जेकी बीमारियूं आहिनि उहे निकिरनि थियूं इन करे मां रोज़ु सुबुह जो पहिरीं उथी करे रोज़ु चार पंज किलोमीटर डोड़ंदो आहियां ऐं ऐं शरीर जी ऐं मुंहिंजी अखियुनि में थोरो पाणी निकिरंदो हो उन खां उहो बि फ़ाइदो थियणु लॻो इन जे मां रोज़ु सुबुह जो उथी करे डोड़ंदो आहियां